हा अहिड़ियूं घणियूं हस्तियूं आहिनि जंहिंजे बारे में आम पर्यटकनि खे का बि ख़बर न आहे जिन में पहिरियों नालो आहे काली बाई काली बाई तेरहं साल जी भील न्याणी हुई हिन पंहिंजे गुरूअ जी रक्षा में बलिदान ॾिनो हो ॿियो नालो आहे कुंवर प्रताप सिंह बार हठ हिन महान क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद खां प्रेरणा वठी देश खे आज़ाद करण में जुटी वयो हो ऐं टियों नालो आहे सागर मल गोपा हिननि पंहिंजे भाषणं सां अजमेर जे महाराज जवाहर सिंह खे नाराज करे छॾियो हो पोइ हिननि खे जेल में विझी हिननि मथां मिट्टीअ जो तेल विझी ॿारे छॾियनि हीअं ई ॿियूं बि घणे ई हस्तियूं आहिनि जीअं त राव तुलाराम पृथ्वीराज चौहान पंडित अर्जुनासिथी ठाकुर जोरावर सिंह वग़ैरह